گائے اور بھینس کا دودھ جو ہوتا ہے یہ ایک جیسے کہ صبح ایک کلو دیا تو دوپہر میں آدھا کلو دیتی ہے بکری ہو چاہے گائے ہو چاہے بھینس ہو ایک ٹیم زیادہ دے گی ایک ٹیم کم دے گی کوئی بھی جو ہے پنچھی ہو دودھ تو ہو گائے ہو بھینس ہو بکری ہو اگر صبح دیتی ہے تو شام کو نہیں دے گی اور باقی بکریاں دونوں ٹائم دیتی ہیں اور نہیں دیتی ہیں تو ایک ٹائم تو ضرور دیں گے شام کو دیر صبح